बच्चे खेती पशुपालन और छोटे व्यवसाय अपने पूर्वजों का जो बिज़नेस होता है उस माध्यम से सीखते है जैसे किसी किसी किसान का बेटा हमेशा उसके बाप उसके बाप उसके पिताजी के साथ खेत जाता है और खेत में जाकर पिताजी जैसे काम करते हैं वैसे ही काम करने को देख देख कर सिखता है छोटे व्यवसाय छोटे व्यवसाय और अन्य स्थानीय व्यवसाय जैसे बढ़ई का काम बढ़ई का काम बढ़ई का काम सीखने के लिए बढ़ई अपने बच्चों को हमेशा ऐसी शिक्षा देता है कि जैसे लकड़ी कि गोलाई को बारीक कैसे किया जाए और उसे ढांचे में कैसा ढाला जाय उन औजारों कि शिक्षा देता है उसके बाद में उसके बाद में अपने काम को पूर्ण करने के लिए वह हमेशा अपने बच्चों को शिक्षा देता है की वह अपने कार्य को कैसे निपुण कर सके और कैसे अपने कार्य से वंचित न रहे रहे बिना अपने धर्म में वंचित न रहे बिना आगे बढ़ सके इस प्रकार से उन्हें फसलों व्यवसाय के बारे में सिखाता है किसान का बेटा हमेशा किसान ही बनता है जैसे कि फसल में फसल की बुआई कैसे करना चैहिए बुआई करने के बाद खाद कब देना है खाद देने के बाद में पानी कब चलाना है पानी चलाने के बाद पूर्ण वाली अवस्था में किस प्रक किस दवाई का उपयोग कर स्प्रे करना है और और फसल में बीज बनते समय निदाई और अन्य बातों को कैसे ध्यान में रखना है यह सब चीज़ें सिखाता है किसान इस प्रकार किसान का बेटा किसान ही बनता है